हाँ

अरे भैया हमारा यहाँ परोजन परा है अरे हमको इस्कूल पर आलू चाहिये क्या भाव है पालकी दे देना हम तो पचास किलो हाँ उस उसका भाव बता देना और अच्छा और हमको कुछ भँटा दे देना और उन उन मिर्च भी चाहिये कार तोल्ये में आदि भी चाहिए सब कुछ का हम को भाव बता देना

और तुर हमको चाहिये हमारे घर परोजन है करना है उसको पैसा कितना होगा उसको भी बताना पड़ेगा थोड़ा कम ज़ोर लीजिये जोर के हमको पैसा बात दीजिये

और वह बे बेंगन चाहिए अच्छा और साथ वाली गोभी हो तो दे देना और को कोहणा दे देना हमारा

बिल्कुल हमको चाहिए कुछ कट करके हाँ उसका पैसा थोड़ा बता देना हाँ पर पचास पचास किलो पालक दे देना पाँच किलो मिर्च दे देना और यह दस पन्द्रह किलो मिर्च अरे भंटा दे देना और यहाँ पर भिजवा देना अपने साधन से ठीक है भाड़ा लगेगा तो भाड़ा हम तो भई देना नी पड़ेगा भाड़ा तो हम देंगे करेंगे हमारे यहाँ पिकप से भिजवा देना और दो किलो आदी दे देना लहसन के साथ चार पाँच किलो

और प्याज़ दे देना दस किलो सब कुछ चाहिए ना सब्ज़ी में जो सब कुछ चाहता है ना

हाँ उका इकट्ठा बाँध कर लीजिये करके उसको लिख लेना और पिक अप पर लाद कर लेता है आने आना अब चुकाएँगे हाँ हाँ ठीक है भाड़ा हम दे देंगे ना भाई पानी भारा जो आएगा ना खपाये तो आएगा नहीं

हाँ ठीक है और तुमको दे देंगे भाई तुम्हारा पैसा तुमको देंगे ट्राली वाला तुम्हारा किराया दे देंगे